जैसे कि अभी हम एगो फ्रीज लेलियैहँ वर्लपुलके तऽ उ फ्रीज हय से चलै छै तऽ बहुत अच्छा चलै छै सभ हमरा कहै छै कि डबल डोरके लेबै लऽ अथीके मतलब ओ डीप फ्रिजर लेबैके लेल बोललै तऽ हम सोचलियै डीप फ्रिजरके लाइफ होइ छै से चारि पाँच साल होइ छै आओर ई डबल डोर मतलब ई अथीवला फ्रीजके जे होइ छै नहि जैसे कि नॉर्मल फ्रीज हो गेलै डबल डोरके हो गेलै घरेलू फ्रीज उ सभके लाइफ होइ छै दस साल तऽ ओ चक्करमे हम इहे फ्रीज लेलियै हय अइ सभके लाइफ सही होइ छै बहुत अच्छा होइ छै ई फ्रीज